असांजे राज्य में सिन्धी भाषा खे ॾाढो महत्व ॾिनो वेन्दो आहे सिन्धी भाषा हिकु मिठिड़ी भाषा आहे सिंधीअ में अलॻि अलॻि प्रोगाम थींदा आहिनि मेला लॻंदा आहिनि चालीहे जो मेलो लॻंदा आहे पंजें नम्बरु में अलॻि अलॻि सिंधीअ में प्रोगाम थींदा आहिनि जंहिं में अलॻि अलॻि सिन्धी भॼनु साईं कंवररामु जी गीत ॻाए अॻिते हली भाषा खे वधाए रहियो वधाए रहिया आहिनि सिन्धी भाषा हिकु मिठड़ी भाषा आहे